गुड मॉर्निंग कोण उलयता कोण फ्लॉसी आं कित कित जालें पार्सल आसलेलें मुगेलें ना पार्सल पार्सल कित्या पावलो ना टायमार टायमार पावपा आहलोलें न्हू पार्सेल कित कोत्ता सोदां सोदां डिले कोत्ताय डिले कोत्ताय म्हाक तें पार्सेल दिवाली पोयल जाय आसलोले तें पावपा जाय आसलो न्हू आतां नाका तुगे पार्सेल तूं हें कोर पोरतून हें कोर आनी हांव तुगे ऑर्डर कॅन्सील कोरता ना ना म्हाक आतां नाका तुगे पार्सेल हांव आतां फ्लिपकार्टाचेर सोन ऑर्डर म्हाका नाका हांव पर्सनली वोयता बाजरां आनी घेन येतां मागी आत कित एश्योरंस दित तूं केन्ना पावतो म्हू पार्सेलू आयचे दिसा भितोर पावतोलें हें व्हिका म्हुळ्यार टायमींग सांगपा जाय न्हू केन्ना तो टायम डेट सांगपा जाय न्हू गो नाल्यार कित्तकोन्न जातलें ना म्हाका एपाचें म्हाका कांय कोणा तें एपाचें कोणा म्हाका मोबायलाचेर एप आहा तेजेर कांय कोणा म्हाका पूण म्हाका डिलिव्हरी तुगे तें हें कोरपा कोळना न्हू ट्रॅक कोरपा म्हाका कोणा तें कित कोन्न कोरपाचें

ओके बोरें बोरें थँक्यू वेरी मच